हेल'

औ औ औ औ औ बुं औ औ औ माने लिभाथ' ओरैनो जानला मोनला खौथ' लिभ होनाय जाया ओरैनो न'आव प्रब्लेम थारब्ला एलाव खालामनो हागोन बाट एसे बांद्राय फर डेसद्रायब्ला एसे बांसिन जागोन बांद्राय जागोन नामा ओरैनोथ' बारा जेबो प्रब्लेम जानाय नङा बाट न'आव फरायनायफोरखौ एसे मोजाङै नायनांगोन एक्जामाबो बिसोरना खाथि जाहैबाय क्लासफोरावबो थारमाने मोजाङैहाय रिभायज बिदि खालामगासिनो दङ रिभिजनफोर स' बेफोरावहाय एटेन्ड जानांगौआ माने खुब इमपरटेन्टमोन आरो ओरैनो हाथाराब्लाबो न'आव मोजाङै नायनानै होनांगोन उनावहाय अके असुबिदा थारब्ला जेबो नंला दे औ दे